सर अज्ज दी डेट दै बिच्च जेह्ड़े स्टुडैंट जंदे जियां जिम्म इवैंट सैट जम्मू नैशनल ऐंड़ इंटरनैशनल लैवल च खेलदे जि'यां ओह् स्कूल दी तरफ दा जंदे मैक्सिमम स्कूल दा असें ते साढ़ा एत्त ते पता बी नी चलदा ऐ कैलूं केह् प्रोगराम होया बाकी पता स्कूल लैवल जेह्के जंदे जा डिस्टिक लैवल जंदे स्कूल चा सपोर्टस जि'यां बैड़मिंटन आस्तै गे कबड्डी आस्तै गे बॉल्ली बॉल आस्तै गे सकूल दी तरफ दा जाना डिस्टिक लैवल गे प्ही उत्थां जित्ते ते फ्ही पुज्जियै अग्गैं नैशनल लैवल फ्ही इन्टरनैशनल लैवल ते नेईं पुज्जेआ इद्धरा साढ़ा इत्थां ते नेईं कोई पुज्जेआ लेकिन उस स्हाबें असें ओह् चीजां मिलियां नी पैह्लैं फैसलिटी नी मिलियां जेह्दी बजह् कन्नै मतलव ओह् डवैल्प होई सकन सारे अपनी अपनी जेब भरदे ते जंदे उठी बस ते बस एह्दै बारै च बी इन्ना गै शुक्रिया